हा असांखे न तव्हांजी गाॾी बुकिंग कराइणी आहे असांखे न हेॾे जूनागढ़ में गिर सासन आहे न ओॾे घुमणु वञिणो आहे हा हा गाॾी ॿधाइणी आहे उते छा छा आहे असां महाराष्ट्र जा

हा असांखे सो सोमनाथु में हेॾे सभु वञणो हुओ त पहिली ईअं न असां इलाही ॿुधो हुओसीं की भई गिर सासन न इते मस्तु आहे सुठो आहे घुमणु जहिड़ो आहे त सभु पहली इते घुमी वठूं पोइ अॻियां ॾिसूं था सोमनाथु वञण जो प्लान आहे असां ॾह ॿारहं ॼणा आहियूं हा हा त भले न टैम्पो बि हलंदो वांदो न आहे हा हा हा हा हा हा हा हा असां ॿुधो हुओसीं तॾहिं मां चयमि भई हिकु दफ़ो घुमी अचऊं भई महिमान आया आहिनि त उहे चवनि था त भाई असां इहो ॿुधो आहे न त असांखे इते घुमणो आहे त मां चयमि भले कोई वांदो न आहे त इते हलूं था गिर सासन में न न असांखे ॿधाइणी छा भले तव्हां न इहो बुकिंग करे छॾिजो भाई असांखे ॿधाइणी छा भाई वञिणो ई आहे हीअ चवनि था आया आहिनि महिमान त हा हा हा त कोई वांदो न आहे त उते भले मिलंदो आहे त उते ई खाईंदासीं इतां कोन था खणी हलूं हा ठीकु आहे